मुंहिंजे हिसाब सां जाम ज़रूरी आहे कि असांखे पंहिंजी मातृभाषा अचणु घुरिजे न सिर्फ़ु ॻाल्हाइण पीण लिखण बि अचण घुरिजे छो त मातृभाषा हिकु अहिड़ी भाषा आहे जंहिं में असां जाम कंफर्टेबल फील कंदा आहियूं जाम असांखे इज़ी लॻंदो आहे जाम पंहिंजाइप लॻंदी आहे जंहिं में असां जंहिं महिल असां हुन में ॻाल्हाईंदा आहियूं जंहिं में असां पंहिंजा वीचार एक्सप्रेस करे सघंदा आहियूं जंहिं में असां पंहिंजी इमोशंस एक्सप्रेस करे सघंदा आहियूं असां घणेई लैंग्वेजू सिखूं भले इंग्लिश सिखूं हिंदी सिखूं मराठी सिखूं जेका वक़्त जी ज़रूरत आहे पर असांखे पंहिंजी मातृभाषा इअं लॻंदी आहे ॼण घर में कीअं माउ जे गोद में अची ॿारु सुम्हंदो आहे ऐं हुनखे जेको सुकून उहो एहिसास थींदो आहे ओड़ो ई एहिसास असांखे पंहिंजी मातृभाषा में ॻाल्हाइण सां थींदो आहे ऐं मूंखे त लॻंदो आहे मां जंहिं महिल लिखंदी बि आहियां पंहिंजी मातृभाषा में कुझु बि मज़मून लिखंदी आहियां कोई आंसर लिखंदी आहियां काई शायरी लिखंदी आहियां काई पोयम लिखंदी आहियां त हुन में हिकु अजीब ई अंदाज़ हूंदो आहे अजीब इ हिकु सुकून हूंदो आहे अजीब ई हिकु प्रेम हूंदो आहे जेको अखरनि में बयान करण जाम डिफिकल्ट आहे ऐं सिंधी त हिकु अहिड़ी मिठिड़ी प्यारी ॿोली आहे जेको ॿीं भाषा वारा माण्हू बि समुझी करे उन्हनि जो मज़ो वठंदा आहिनि उन्हनि खे ॾाढो वणंदो आहे सिंधी माण्हुनि सां रहण सिंधी ॿोली ॻाल्हाइनि त असां त जाम भाघनि वारा आहियूं कि असां सिंधी घर में जनमु वठो आहे वरितो आहे त असांखे सिंधी पढ़नि बि अचण घुरिजे भले लिखण बि अचण घुरिजे ऐं केतिरियूं बि जनरेशन्स अचनि केतिरियूं बि पीढ़ियूं अचनि मुंहिंजे हिसाब सां उन्हनि खे घर में त सिंधी ई ॿोली ई ॻाल्हाइण घुरिजे ऐं सिंधी ॿोलीअ में ई वहिंवार करण घुरिजे जीअं त हुननि खे बि हुन सुकून जो हुन प्रेम जो हुन अपनापन जो एहिसास थिए